ہاں یوگا سے ہماری زندگی میں بہت ہی فائدے ہیں جیسے کہ ہم صبح صبح جلدی اٹھ کر یوگا کر سکتے ہیں ہمیں بہت ہی آرام ملتا ہے یوگا ہمارے شریر کے لیے بہت ہی فائدے مند ہے اس سے ہم ساری تھکاوٹ دور کر سکتے ہیں اور نئے نئے آسن سیکھ سکتے ہیں یوگا اس یوگا کے لیے بہت ہی مہتو پورن بات یہ ہے کہ ہم اسے روز صبح صبح پانچ بجے اٹھ کر کر سکتے ہیں اور اس سے ہماری صحت بھی اچھی ہوتی ہے ہمارے صحت میں کوئی نقصان نہیں ہوتا اور ہم جلدی بھی بیمار نہیں پڑتے یوگا ہمارے لیے بہت کچھ ہے یوگا ہمیں روز کرنی چاہیے صبح صبح جلدی اٹھ کر ہمیں یوگا کرنی چاہیے